आंनि थांखिया बेनोदि माने आङो मोनसे दखान खुलिनो सानदों बे दखान खुलिनो थाखाय गोबां आङो गोबाव समनिफ्रयनो रांफोरखौ माने एसे एसे दोनबोबाय थादोंमोन बेनि उनाव जेब्ला फैसाफोरा गोबां जायो अब्ला आं मोनसे दखान खुलिबाय मा खुलिगोन बे माबा टिनालि दखान खाथियावनो टिनालियावनो खुलिगोन सानदों थांखिया न'आबो बे सेरावनो नालाय बेनिखायनो